ہاں تو جب بھی ہمیں تھوڑا فری ٹائم ملتا ہے خاص طور پر سنڈے یا چھٹی کے دن تو میں اپنے گھر والوں کے یا فرینڈس کے ساتھ پکنک کے لیے انڈیا گیٹ یا لودی گارڈن جانا پسند کرتی ہوں انڈیا گیٹ پہ کھلی جگہ ہے تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں بچے کھیلتے ہیں اور شام کو وہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے ہمیں وہ جگہ اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ وہاں کی سیکیورٹی بھی بہت ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور فوٹوز کے لیے بھی بہت اچھی لوکیشن ہے کبھی کبھار ہم بھول بھلیا یا راشٹرپتی بھون کے آس پاس بھی چلے جاتے ہیں بس تھوڑا گھومنا پھرنے کے لیے لودھیی گارڈن میں تھوڑا سکون ہوتا ہے وہاں جا کے بس آرام سے بیٹھنا کچھ گروپ کچھ گپے شپے اور کبھی کبھی کوئی گیم کھیل لیتے ہیں جیسے لوڈو یا چٹی